पहले जमाने में कुएँ से पानी रस्सी के द्वारा निकाला जाता था कुआँ बहुत गहरा होता था कुएँ के पानी के लिए अत्यधिक लोग भीड़ लगाते थे कुएँ के पा में पानी के लिए लोग एक दूसरे से झगड़े भी कर जाते थे कुएँ का पानी बाल्टी के सहारे से निकाला जाता था कुएँ के पानी के लिए लोग रस्से का सहारा लेते थे कुएँ के पानी को साफ रखने के लिए लोग लाल पोटेसीयम दवा का यूज़ भी करते थे क्योंकि उ क्योंकि कुएँ का पानी साफ रहे तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे कुएँ के पानी में में पहले लोग अंदर भी जाते थे उस लाल दवा को डालने के लिए अब कुएँ के पानी में मोटर की सहायता से कुएँ का पानी निकाला जाता है जो कि लोग अब लोगों के वहाँ पर भीड़ नहीं लगती है लोग अब वहाँ पर कम संख्या में उपस्थित होते हैं पहले एक एक ही गाँव में एक ही कुआँ होता था लोग उस पर अत्यधिक वो आते थे किसी के घर चार चार बाल्टी जाता था किसी के घर दो बाल्टी कुएँ का पानी जाता था अब तो कुं कुआँ नहीं अब सबके घर मसीन हो गई